हलो हा हा हा हा ॿुधायो भेण असांजे हिते खाइण लाइ सिंधियुनि जा आइटम आहिनि जीअं कि दालि पकवान थियो ऐं छोला डॿल थियो पेटिस थी बीहनि जूं टिकियूं थियूं सोयाबीन जी पेटिस थी ब्रेड जा पकोड़ा थिया सना पकोड़ा थिया हा हा बिल्कुलु छो न मिलंदी छा हा हा हा आहे बटन पापड़ी मस्तु वारी हा हा अच्छा अच्छा किथे माना पहुचाईंदव प पहुचायांव हा बिल्कुलु छो न मोकिलींदासीं तव्हां पतो ॿुधायो अच्छा अच्छा इहो जेको टे नम्बर में आहे न हा हा हा हा अच्छा भेण तव्हां हेॾो नास्तो माना आडर कयो आहे त असां मुंहिंजी तरफ़ सां तव्हांखे थोरो डिस्काउंट मिलंदो हाली हिन में तव्हांखे पैसा घटि करे ॾी मोकिलियांव थी तव्हांखे बिल में ॿियो पसंदि अचेव रोटी त ज़रूरु ॿुधाइजो ॿियो असां वटि हा मंझंदि जी रोटी हा हा ॿियो ॿियो हिन खां वधीक कुझु मोकिलियांव ॿियो ट्राए कंदव सुठो कोई नओं आइटम असांजे हिते न माना हुनजी सोयाबीन जी पेटिस ॾाढी सुठी ठहंदी अथव तव्हां चयो त मां तव्हांखे मोकिलियां हलो हा हा ॿ खनि ॿ खनि मोकिलियांव थी हा खाई ॾिसो समुझ में अचेव त पोइ ॿिएं दफ़े इहो ई घुराइजो ॾाढी सुठी ठहंदी अथव असांजे हिते ई ख़ासि डिश आहे हा हा हा हा भेण जेको जल्दीअ सां फ़ोन कयूं था ठीकु आहे हा हा हा हरिओम हरिओम